जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे भारत देश में टचनोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है और हमें टेकनोलॉजी की वजह से बहुत ही फ़ायदा होता हैं और इसकी वजह से हमारा इलाज कम टाइम में ही हो जाता है और हमें जैसे ऑनलाइन सलाह देना है किसी को वो मिल सकता हैं वहाँ से और किसी चीज़ का बुकिंग करना हैं जैसे गैस की बुकिंग आज कल ऑनलाइन ही हो गई है बिजली भुगतान आप घर से ही फ़ोन से ऑनलाइन कर सकते हैं जैसे दवा ऑर्डर करना हैं तो हम दवा ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन ही और जैसे पास के क्लिनिक है या फिर कोई हॉस्पिटल है वहाँ पर फ़ोन कर के हम अपनी दवा घर पर ही बुला सकते हैं डॉक्टर को और अपना इलाज घर पर ही करवा सकते हैं इसमें हमें बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाता हैं और हम सबको मदद भी हो जाती है टचनोलॉजी की वजह से हमारे देश भारत में टोन टेचनोलॉजी आज इतने आगे बढ़ गई है जिससे हम सब को फ़ायदा हुआ है इसमें हमारा देश सब से अच्छा टेकनोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और हम सब की ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है हमारी मदद करने के लिए हम सब किसी एक दूसरे की भी मदद ऑनलाइन के ज़रिए हो जाती है जैसे ऑनलाइन कॉल कर सकते किसी को बुला सकते हैं ऑनलाइन कॉल कर के कम टाइम में ज़्यादा काम करवा सकते हैं और एक दूसरे की पहचान भी हो जाती जैसे हम किसी कोई दोस्त हमारा है मुंबई का और हम हैं यहाँ भदोही के तो हम ऑनलाइन बात भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ वहाँ से ऑर्डर करना है हमें तो उसे हम ऑन कॉल कर के ऑनलाइन बोल सकते हैं और वो दिखा सकता है हमें और हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं इसी वजह से हम सब को आज का दौर बहुत ही पसंद है और ऑनलाइन टेचनोलॉजी आज बहुत ही आगे बढ़ गई है